हाँ नमस्ते नमस्ते अरे पानी का वाटल जो आप देते हो बीस लीटर वाला वो पहले तो आप सही देते थे हाँ अब इसका क्या दाम बढ़ा दिया है क्या

नहीं नहीं पानी में मैं देख रहा हूँ ये बहुत इफेक्ट पानी आ रहा है यह में इफेक्टिव पानी आ रहा है इसमें केमिकल आप लोग मिला रहे हो पहले सही देते थे अब बार बार ऐसा कर रहे हो तो इसको जानते हो बहुत बड़ा असर शरीर पर पड़ रहा है लोगों की बीमारियाँ बढ़ जा रही हैं हाँ लिवर किडनी क्या क्या गड़ बड़ हो जा रही है तो यह यह ग़लत काम हो रहा है ना तो ऐसा क्यों करते हो यह नहीं नहीं यह इसमें सुधार करो नहीं तो आप गड़ बड़ हो जाएगी गड़ बड़ हो जाएगी जाओगे जेल फिर आप इसका दाम कितना कर रखे हैं पचास रुपये ये दाम भी ज़्यादा रखे हो और यह जहाँ पानी जहाँ पानी जाता है लोग पीते हैं शिकायत आ रही है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है और इस शिकायत से पहले हमारी बात सुनो शिकायत से इतना बुरा ये हो रहा है कि लोग तुम्हारे घर भी पहुँचना चाहते हैं तो बहुत समस्या ये है कि इसका सुधार करो और सुधार करने के बाद स्वच्छ पानी कै केमिकल युक्त नहीं इसे केमिकल को कम यूज़ करो बहुत कम यूज़ कर के पानी बनाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मशीन अपना चेक कराओ ये सब देख कर के तब पानी सप्लाई करो और पानी की बहुत ज़रूरत है आप पानी सही सही दो

कितना काम करते है तुम्हारे यहाँ

नहीं ठीक है आप लोग मालिक हो कितना काम कितने वर्कर लगाए हो तो सब देखते नहीं हो भाई देखना चाहिए ना वर्कर को अब जहाँ पानी जाता है दूषित पानी जाता है दूषित पानी पिला रहे हो और उससे सब से बड़ा यह रोग का जो दायरा बढ़ रहा है इससे बहुत बड़ी समाज में बदनामी हो रही ना अभी बार बार शिकायत आ रही थी बार बार शिकायत आ रही थी मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ और देखो भाई अंत में देखिए आख़िरी चेतावनी है मैं आपको बता रहा हूँ अगर फिर फिर यह पानी फिल्टर कर के आए अगर केमिकल मिला तो ये समझ लीजिए तब आपके ऊपर तब आप यह पानी बेच नहीं पाओगे पानी नहीं बेचे अगर तुम्हारी प्लांट भी बंद हो जाएगा हाँ उसको सुधार करो और बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये जनता का रुख़ जानते हो बहुत आज कल गड़बड़ है इसलिए हमऊँ चाहते है कि भाई इसको सही दुरुस्त कर के अपना ये सब कारोबार चलाओ और ये पानी का सप्लाई करो सही हम लोग सही बज हम लोग आप लोगों के के माध्यम से ही माँगते हैं तो यह बदनामी ना हो समाज में नहीं तो आपका आप जानोगे आपका काम जानेगा आप जाओगे जेल चलो ठीक बए कोई बात नहीं उसको देख लो आप हाँ नमस्ते